हमरा आन सब मच्छरके भगवैके लिए अच्छा उपाय छै सबसँ पहली बात छै मच्छरदानीके उपयोग करना चाहिए दोसरो बात छै धुआँके लिए हमरा हमर सबके लिए अच्छा होइ छै धुआँ ओकरा लिए अच्छा होइ छै धुआँके लिए मच्छरदानी तऽ अपना जानिते छी मच्छरदानी बनबैके लिए बहुत बहुत बड़ा बिमारी होइ छै डेंगु ओकरा लिए मच्छरदानीके उपयोग करलो जेतै धुआँ धुकुर भी हमे आन अपनो भी करि सकै छियै आओर डेंगु सबसँ जादा कोन चीजसँ फैलै छै जानै छियै फैलै छै गन्दगीमे जेतना गन्दगी हमरा गाँव अगल बगलमे रहतै उहे जादा मच्छर पनपै छै वहीँसँ हमरा आनके मतलब डेंगुके बीमारी जादा बढ़ै छै तऽ एकरासँ अच्छा छै हमरा आनके जेतना अच्छा होतै गन्दगी कम पालबै तऽ ओतना डेंगु आरके बीमारी कम होतै एकरासँ बचैके लिए छै हमरा आन साफ सुथड़ा रखबै आओर अपनो अगल बगल भी साफ सुथड़ा रखबै तऽ ओइमे डेंगुके बीमारी बहुत कम होतै